में ते बड़ी बार अपनी आप कन्नै पेंटिंग बनाइयै जेह्ड़ा ओह् दिंदी रौह्नी कुसै दा जेह्दा बी बर्थ डे होंदा ना ते कन्नै अपने हत्थें कन्नै उं'दे आस्तै कार्ड बनाने हैप्पी बर्थ डे आह्ला ते ओह्दे बिच ड्राइंग करियै ते अपने फ्रैंड्स गी सिस्टर गी सारियें गी कुसै दी बी बर्थ डे होऐ में हून इक्क ते ओह् देने दा मतलब इ'यै कि अस तुसेंगी अपनी फीलिंग कन्नै कुछ मैह्नत करियै कुछ मैह्नत करियै देना ते अगर अस बजारै दा खरीदियै कुछ देई ओड़गे ते केह् फार्मेलिटी करनी कि असें अपने हत्थें आपूं बनाइयै देगी ते एह्दा मतलब एह् ऐ कि असें उं'दे बर्थ डे बड़ी कोशश अपने फरैंडस जेह्दे कन्नै पानी ते जेह्ड़ी साढ़ी मैह्नत ऐ ते ओह् ओह्दे बिच नज़र आंदी ते जेल्लै असें अपने हत्थें दा बने दा कार्ड कुसै गी दिन्ने ते ओह् बड़ा गै जादै खुश होई जंदा ते उं'दे आस्तै बड़ा गै जादै इम्पार्टेंट ऐ ते ओह् सम्हाली सम्हालियै रक्खे दे ओह् ते ओह् दिक्खदे तुं'दे बंदे किन्नी मैह्नत कीती दी ते ओह् कार्ड बनाइयै दित्ते दा असें एनवर्सरी कार्ड बनाइयै जां होर कार्ड बनाइयै दित्ते दा असें जिसलै अस कुसै गी कार्ड लिखियै दिन्ने ते उस्सी बड़ी गै जादै खुशी होंदी ते अगर अस बजार जाचै ते ओह् खरीदने आह्ली गल्ल गी अस खरीदियै ते ओह् फार्मेलिटी दा असें जेह्ड़ी साढ़ी इक्क दौ घैंटा असें भन्नना ते ओह्दे आस्तै ड्राइंग असें करना ते सारें गी शैल लगदा कि मिगी बर्थ डे कार्ड बनाइयै दित्ता हा ते जिसलै मिगी लगदा कि तुसें कुसै गी देना तुस अपने हत्थ कन्नै बनाइयै देओ क्योंकि जिसलै धोड़ी एह्दे च हत्थ दी मैह्नत नजर आंदी ते बंदा बड़ा जादा इ'यां खुश होंदा ते ओह् दिलै कन्नै मिगी चाहंदा ते जेह्दे कन्नै अगले बंदे गी बड़ी जादा खुशी होंदी ते मिगी कोई इ'यां बनाइयै ते मिगी बड़ी जादा खुशी होंदी ते अगर में कुसै गी किश बी देना होऐ नी ते अपने हत्थें कन्नै बनाइयै देनी क्योंकि मिगी ते जादै गै ते इक्क ते इक्क स्हेई होंदी ते बड़ा स्हेई होंदा ते अंदर अगर टैलेंट ऐ ते बड़ी तुस ओह्दे उप्पर लिखी सकदे ते साढ़े जेह्ड़े इमोशन्स न उ'नें गी किश गलाना चाह्न्ने ते कुसै गी गलाई सकने ते इक्क होन ते उस्सी ओह्दे च अपनी फीलिंग्स न तुस बोली निं सकने ते तुस लिखी ते सकने निं ते अगर अस तुसेंगी लिखियै दैचे ते एह्दे बिच्च ते असें साढ़े जेह्ड़े इमोशन्स न फीलिंग्स सारियां लैतियां क्या एह् न ते मेरे स्हाबै कन्नै ते सारें गी ऐसा करना चाहिदा हत्थें कन्नै देना चाहिदा ते तुआढ़ी जेह्ड़ी पेंटिंग्स स्किल ऐ ओह् बधदी ते इक्क ते अगला बंदा बी साढ़े ते कुछ कुसै दे कम्म बी औंदा तुस बोर होने कशा बचा ने ते इक्क ते तुस केह् लैना ते तुसेंगी पता गै नेईं लग्गना ते बड़ी जादै खुशी होंदी अगर तुस अपने हत्थें किश बनाइयै देओ में ते बड़ी बारी इक्क बारी ते मेरी फ्रैंड दा बर्थ डे हा ते में उस्सी बनाइयै दित्ता ते उस्सी ते बड़ी जादा खुशी होई ते इ'यां गै ओह् जेह्ड़ी बेस्ट फ्रैंड ऐ उस्सी ते में अपनें हत्थें कन्नै बनाइयै दिन्नी कार्ड क्योंकि उस्सी गै मेरा कार्ड बड़ा जादा पसंद औंदा क्योंकि अ'ऊं बड़ी गै अच्छी ड्राइंग करनी ओह्दे उप्पर निक्की जेही डिजाइन बनाने दा कार्ड कट्टने ते डिजाइन बनानै दा ओह्दे उप्पर ना बड़ा गै जादै मजा आंदा ते जेह्ड़ा इ'यां सिर गी रिलेक्स फील गै होंदा ते बंदा इ'यां जादा ओवर थिंक बी निं करदा अगर बिजी र'वै ते मेरे स्हाब कन्नै सारें गी ऐसा करना चाहिदा अपने हत्थें कन्नै बनाइयै ते अगर कुसै गी बी चीज देनी ऐ ते अपने हत्थें कन्नै बनाइयै देनी चाहिदी